नमस्ते

हाँ ता हम हमको आटा चाहिए हमको अच्छी वाली चाहिए जो कम्पनी जो सबसे कम्पनी में अच्छी आती है वही चाही हाँ चलिए तो हाँ हमको पचास किलो चाहिए हाँ तो तेल उस पर चाहिए उस पर चावल चाहिए और रिफाइन चाहिए और मसाला चाहिए हाँ तो लड़की की मेरी शादी है न हाँ हाँ

चलिए तो पैसा कितना लगेगा तौ हाँ तो उसका दाम भी बताइए हर चीज जोड़ कर तब भी न

नमस्ते नमस